भारतनि बिगियान गिरिफोराथ' गोबां दङ

जेरैहाय रामानुजोन आह एपिजि आबदुल खालाम आं मिथिनायाव जेरैहाय जाहांगिर बाहबा आरो बिदिनो गोबां दङ आह बिथांमोनहा भारतल' नङा दुलाराय बुहुमावनो मुंदांखा असमावबो दिनेस गस स्वामि बिथांमोन दङ आरो गोबां दङ बिथांमोननि गेजेराव आह जाहांगिर बाबा बिथांखौ आं इसे मिथियो बिथाङा जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों फरायनानै मोनसे बुंफुरलु दिहुन्दोंमोन मानि कासकिद बुंफुरलु बिनि थाखाय बिथाङा मुंदांखा एपिजि आबदुल खालाम बिथाङा भारतनि हादरगिरिजों लोगोसे सासे ओह मुंदांखा बिगियानि बिथांखौ जोङो मिसेल सुबंसा होन्नानै मिथियो मिसेइलनि गेजेरजों जों भारतनि जिहेतु हाथियार बे हाथियारनि बेलायाव भारता दुलाराय बुहुमजोंनो मोन्थिजादों बिथाङा मिसेइलखौ दिहुना मोनबा हैट' भारता गावनि जितु गोहो बे गोहोखौ दिन्थिनायाव बा गावखौ गावनि हादोदखौ रैखा खालामनायाव बुहुमनो जि मानि सक्टि देखायबाइ मानि पावार देखायबाइ बेखौ हइट' जों दिन्थिनो हानाय नङामोन बिथाङा बे मिसेइलनि गेजेरजों भारताबो जे मोनसे दावहायाव साखाफारा एबा मोनसे गोख्रों गोहोगोरा हादोर राष्ट्र बेखौ बिथांनि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो बे

गुरु

बरपेतानिमोन बिलर हातियाव जोनोम मोन्नाय बिथाङा ओह अस'मिया सासे बिगियानि ओमफाय गुरु मा गुरुमोन सरि आङो नामा फैयाखै मानसिया बरपेतानिमोन आदसा बिदिनो गोबां बिगियानिफोर दङ आरो बे बिगियानिफोरा दिनै गावसिनि दिहुन्थाइनि गेजेरजों दुलाराय बुहुमावनो बिथांमोनहा मुंदांखा जानो हादों बेखिनियानो आंनि बुंनो गोनाङा